प्रदेश में स्थानीय व्यवसाय आमतौर पे बाजार में हमारे हर एक प्रकार के सामान मिल जाते हैं चाहे वो चाहे विदेशी आइटम हो चाहे देश का हो चाहे जहाँ का आइटम हो हर एक चीज मिल जाता है यदि हमको हमको घर का सामान लेना होता है तो हम अपने नजदीकी मार्केट में जाते हैं बाजार में जाते हैं वहाँ से जो चाहिए वो सब्जी दवा अनेक प्रकार की लाइट व्यवस्था और हर एक चीज की व्यवस्था होती है हमको कपड़े पहनने के लिए हर एक चीज मिल जाती है हमारे मार्केट में यदि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है यदि हमको अपना मार्केट व्यवसाय बढ़ाना है तो हम अपने मार्केट बढ़ाना है तो यदि हमारा दुकान है तो उसमें हम को किसी समान को सस्ता या महंगा बेचते हैं तो इससे हमारा दुकान ऊपर नीचे घाट बढ़ या तो फिर पैसा इनकम ज़्यादा कम होता रहता है यदि किसी को अपना बिजनेस ज़्यादा जल्दी मतलब ज़्यादा मार्केटिंग करना है तो वह अब यहाँ तक की अपना सामान घर तक पहुँचाने लगता है हम हम लोग मेडिकल पे या मेडिको कोई दुकानदार अपना सामान सस्ते में दे रहा है तो उसके यहाँ ज़्यादा ग्राहक जाते हैं यदि कोई दुकानदार महंगा दे रहा है तो उसके यहाँ आदमी कम जाते हैं इसी प्रकार से यदि हम सब्जी लेने जाते हैं तो कहीं कहीं सब्जी सस्ती महंगी होती रहती है हम किसी भी सब्जी वाले दुकान पे जाते हैं तो सब बोलते हैं कि यहाँ लो यहाँ लो सस्ता मिलता है ये लो लो सबसे सस्ता मिलेगा गोभी मटर आदि प्रकार के हमारे मार्केट में सब्जियाँ मिलती हैं सब्जी हम खरीदने जाते है हर यहाँ हमारे यहाँ हर सोमवार मंगलवार बुधवार हफ्ते में दो या तीन बार मार्केटिंग लग लगा रहता है जिससे हम हम हम लोगों को घर पर सब्जी आराम से सुविधाजनक मिल जाती है हमारे मार्केट में में से हम कहीं भी दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी चार सो पाँच सो का सर्ट या पैंट जो लेना जाते हैं महंगा सस्ता मिलता रहता है हम सर्ट किसी दुकान पे चार सौ का पाते हैं तो किसी दुकान पे तीन सौ का पाते हैं हम यदि किसी दुकान पे कोई दुकान ज़्यादा चलता है तो वह महंगा कपड़ा बेचता है और कहीं कहीं दुकानों पे लिखा रहता है कि रेट बाइ रेट उतना ही जितना लिखा रहता है उतने ही रेट का देते हैं उससे सस्ता रेट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ एक भी रूपए कम नहीं होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस कहीं मॉल में चले जाते हैं हमारे नजदीकी मार्केट में अगर मॉल है तो हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर मॉल में रेट बाइ रेट कपड़ा मिलता हैं मॉल में यदि सब्जी मार्केट है या फिर मॉल में मेडिकल है या मॉल में कुछ अजीब प्रकार का सामान है तो उसका रेट बाइ रेट लिया जाता है जैसे कि हम मॉल में गए कोई क्रीम पाउडर है वहाँ उसमें क्रीम का रेट जितना है उसना हमको रेट रेट बाइ रेट पैसा देना पड़ता है और यदि हम मार्केट वहाँ मॉल में समान नहीं लिए मार्केट से बाहर आए तो वह हमको किसी मेडिकल पे या तो फिर किसी किराना एस्टोर शॉप पे हमें वह थोड़ा दो चार दस रुपये कम भी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस अच्छे से करना चाहता है अच्छा से दुकान चलाना चाहता है तो वह कभी कभी किसी ग्राहक के घर तक वो घर घर जाके समान पहुँचाता पहुँचा देता है ताकि वह ग्राहक हमारे ही दुकान आए दूसरे कि दुकान ना जाए और किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएंगे तो हम लोग वहाँ

हमारे घर में लाइटिंग की व्यवस्था अगर नहीं अच्छी है तो हम मार्केट में नजदीकी मार्केट में जाके ले आएंगे अपने घर में लगा सकते हैं हम हमारे मार्केट में हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है यदि हमको भूख भी लगती है तो हमारे मार्केट में नाश्ता का दुकान है और होटल वगैरह सब कुछ है हम नास्ते की दुकान पे जाते हैं तो कहीं कहीं दस का दो समोसा तो कहीं कहीं बीस का दो ही समोसा मिलता है यदि हम अच्छे से अपना पेट भरना चाहते हैं तो होटल पे जाते हैं सस्ते में पूरा खाना खा के अपना पेट भर सकते हैं हम मार्केट में कहीं भी जाते हैं एक सामान लेना चाहते हैं तो कोई भी सामान देख के हम मोहित होकर हम उसको भी लेना चाहते है वे वे जेब में पैसा नहीं ले रहेगा फिर भी हम उसको लेना चाहते हैं और हम उस दुकान पे जाएंगे उसका दाम पूछेंगे कितने है कितने का नहीं है उसके बाद हम वो सामान लेंगे या नहीं लेंगे वो हम पे डिपेंड करता है हम जाएंगे मार्केट में घूमने के लिए लेकिन कुछ ना कुछ सामान जरूर लेकर आना पड़ता है जैसे कि कोई भी चीज देखें उसको हमको अच्छा लगा हम उसको जाएंगे मोल भाव करेंगे पैसा कितना है कितने का है कितने का देंगे आप उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा दूसरे दूसरे के दुकान पे जाते है वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो तीसरे के दुकान पे जाते है जितना जहाँ सस्ता मिलता है वहीं ज़्यादातर वो लोग भीड़ लगते हैँ वहीं पर ज़्यादातर लोग सामान लेते हैं उसके बाद हम मेडिकल शॉप पे अपने अगर कोई मेडिकल शॉप है तो वहाँ पर कोई कोई दवाई बीस रूपए का है तो उसको अगर कट एक एक कट करके देंगे तो उसको उसका दाम पचास रुपये ले लेंगे एक दिन का दवा है तो उसका दाम पचास रूपए लेंगे अगर आप सस्ता चाहते हैं दवा तो आप पूरा एक पैकेट लेंगे तो वो सस्ता आपको पड़ सकता है अगर आप एक एक पीस करके लेंगे तो वो आपको सस्ता नहीं पड़ सकता है उसके बावजूद आप रेट बाइ रेट देंगे यदि आप पूरा पैकेट लेते हैं तो उसका रेट बाइ रेट देना पड़ेगा आपको अगर आप एक एक लेते है तो आ आपको ज़्यादा महंगा पर सकता है अगर आप कहीं जूते या चप्पल के दुकान पे मार्केट में जाते है तो आपको जूता चप्पल आपके साइज़ का मिलता है लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता है तो आपको वो दुकानदार आपको अपना ग्राहक बनाकर आया है आप ग्राहक हो तो आपको सस्ता महंगा बताएगा आपको अच्छे अच्छे जूते दिखाएंगे अच्छे क्वालिटी के जूते दिखाएंगे अच्छा पहनना अच्छा लगे जोकि उसका बिक बिक जाए जल्दी इसके लिए आपको वो सस्ता बता देगा तीन सौ कहा तो ढाई सौ में वो आपको दे देगा इसके बावजूद हमारे मार्केट में अच्छे अच्छी प्रकार की हर एक चीज सुविधा उपलब्ध है